भाऊ थोरो डिस्काउंट करे ॾियो हिन करे एॾो माल वरितो थी मांव पंद्रहं वीह पार्सल वरिता थी मांव त उन हिसाब सां मूंखे डिस्काउंट ॾियो हा मां हर टाइम तव्हां वटि ई ईंदो आहियां ॿिए केॾांहुं वेंदो ई न आहियां सिर्फ़ु तव्हां तव्हांखां माल वठंदो आहियां त उन हिसाब सां डिस्काउंट ॾियो ऐं पहिरों दफ़ो त तव्हां माल बि थोरो सुठो ना आयो हुयो मां पोइ बि सोचियो हलो ठीकु आहे वटि ई ईंदो आहियां तव्हां वटि ई ईंदुमि तव्हां वटि ई आयुमि हे हाणे डिस्काउंट ई नथा ॾियो मूंखे थोरो डिस्काउंट करे ॾियो ऐं थी सघे त डिस्काउंट कूपन बि ॾियो हर टाइम मां यूस कंदुमि घटि में घटि सत टका त ॾियो हां ॾिसो थोरो थींदो ईअं न थींदो आहे ॾिसो ॾिसो थींदो थींदो

हिन दफ़े त सभिनि खां वधीक माल वरितो आहे मां हा ॾिसो हा